हांवें मिशोवयल्यांतल्यान पड्डे आनी चादरी ऑर्डर केल्ल्यो आनी तें चादर इतली बरी आसा आतां आपूण कित कितली आतां दोन म्हयने जाले तरी ती चादर क्लीन नीट आनी आजून तिचो कलर तशे आसा तशीच आसा ती चादर हांवें कितली यूज केली ती म्हज्या शेजाऱ्यांनी सुद्दां पळयली तेंका ती चादर खूब आवडली तेजी कॉलिटी खूब बरी आसा शेजाऱ्यांनी सांगलें की आपल्याकूय लींक धाड मागीर हांवेंनूय तेका लींक धाडली आनी तेणी सुद्दां ती ऑर्डर केली इतली बरी चादर तेचो डिझायन जशें सगळें दाखयल्लें पळय तशें सारकें सगळें येलें आनी तेजी सायजूय जितली हांवें मागिल्ली तितलीच सायझ येली इतल्या सायझीचें म्हाका इतलें बरें दिसलें ताच्या नंतर चादरी जर इतली सोफ्ट अशें दिसता की न्हिदलें जाल्यार मोव मोव कापसाचेरूच न्हिदलां ही चादर हांवें धुली कितल्या फावटी तिका सुकत घाली तरी ती आसा तशी आसा इतल्या बरे कॉलिटीचो प्रोडक्ट कसो कोण इतल्या बऱ्या भशेन करूंक शकता शी बाप रे तेच्या नंतर हांवे पड्डे घेतलेले पड्डे तर पड्डे जाल्यार आमचीं माजरां तेचेर चडटा तेच्या नंतर तेंका धुल्ल लागता पूण तरी तेंचो कलर गेलो ना आसा तशे चकचकीतूच ते दिसता आनी तेच्या नंतर ते पड्डे जे आसा जशे हांवें सायज मागिल्ली त्याच सायजीचे येयल्या आनी त्या पड्ड्यांचो कलर सेम येला केन्ना केन्नाय कितें जाता पड्डे आपूण एक मागयता सायज दुसरी येता कलर तिसरोच येता पूण ह्या फावटी इतले बरो पड्डो येलो जेचो कलर बेस्ट आसा हांवें जसो कलर सिलेक्ट केल्लो जशें डिझायन केल्लें जशी हायट सिलेक्ट केल्ली तशी ती हायट येल्या आनी इतलो बरो तो कपडो आनी हांव तें आतां कितले दिस जाले हांव तो यूझ करतां परत ड्राइंगाक घालतां परत यूझ करतां अशें करून करून तो आजून आसा तसोच चकचकीचूच आसा सगळ्यांक म्हजे पड्डे बेडशीट खूब आवडटा बेडशीट जाल्यार हांव कितलेशेच फावटी आतां यूज करून जालें पूण तरीय बी तें तशेच आसा आनी ते बेडशीटाक कितलो चिकोल सुद्दां लागलो जाल्यार हांव झाडून उडयतां पूण तरी आशिल्लें तशें तें चकचकीत जाता आमची माजरां बेडशीटाचेर चडटा तेका खरपिता पूण तरी तिचे आजून सुतां येलीं नात बेस्ट प्रॉडक्ट तेच्या नंतर मागीर पड्डे पड्डे जाल्यार तेजेर ते गांजील मूस भोंवतात कितें जाता पूण तरी बी ते आजून तशे आसा तशे आसा मागीर हांव तेका धुता करता पूण आशिल्ले तशे परत शायन येता तेंका इतलो तो शायनी पड्डो कितलो बरो तो प्रॉडक्ट बाप रे आनी तेज्या नंतर जाल्यार बेडशीट बेडशीट हांवें शेजाऱ्याक धाडली तिणेंय ऑर्डर केली तिणेय म्हाका गूड रिव्हयूज दिलो म्हजे ह्या बेडशीट सगळींच गूड रिव्हयूज दिता पड्ड्यांचें जाल्यार कितें कलर कलर जो आसा तो डाइंगाक सुद्दां घातल्यार तस्सो उरता